अ हेल'

मा खामानिलै बे गिलु बालु ए ए लांनायाथ' खामानिखौ नायनानैसो लानाय जागोनलै दा नोंब्ला बेसे होनो लुगैयो

फैनो सोलाबनाय माने माने बेलेकाव एसे खामानि दंग्रोयोमोनलै बेखौ फोजोबनानै मावनोसै नामा औ थारमाने बेलेगाव सानथामसो लाबावगोन माने बै आखाइ होनाय आद्रा दङ ना बेनो जोबाखै दा

आं माने सानथामसोनि उनाव नायगोन आरो ना औ दाम दरखौथ' जेनेबा खामानियासो बेसे गोबां दा मा समाव नोंखौब्ला मा समाव लोगो मोनगोन आंब्ला मा समाव थांगोन दा बेसो जाल्ला जानोसै ना

खिन्थु आं माने फन हरब्ला हमनांगोनलै नोङो नोंना एखमब्ला माने सुइस्ट अफ सुइस्ट अफल' जाना थायोलै माबा अबाव थाङो अबाव थायो अबाव दोनो मानसियानो माने नोंना फनखौनो मोदोमावनो लाया नोङो

दे जागोन दे आं माने नायनानै दामखौ खालामनोसै बेसेबाङा बेसां थाङो बेसेबां इथा नाङो इखौ आं अनुमान खामनानै आं माने मावहैगोन दे माने समफोर थांसै ना सानथामनि उनाव आं मोजां मावखायोब्रा फाग्ला आं नायनानै स्लिम स्लिम नुब्लासो आं मोजां मोनो माने मालाय मावनायफोरखौ आं सुखुथारा माने मोजां जाथारनांगौ मालायफोरनि मावनायफोरा गेद्दा गिद्दि मावलाबायोना अ दे बेनोसै आरो माने नायनानै एसे आं सानैजों मोजां रायज्लायनोसै दामफोरखौ एसे मालायनि रेटनि एसे बारायना होदो आं मोजां मावगोन नालाय

ओमफ्राय जगार फाथिया थिख होजोबनांगोनलै नङाब्ला मावनो बायोदोलै आं दे दोननोसै